हैल्लो हांजी मैम गुड मार्निंग मैम मेरी अटैंडैंस घट्ट ही साढ़े मेजर सब्जैक्ट च मैम साढ़ी ना अटैंडैंस घट्ट ही मेजर सब्जैक्ट च मैम प्लीज मिगी ना तुसें पेपर च बैठन देओ में अपनी अटैंडैंस पूरी करी लैगी नैक्स्ट मंथ मैम में सैकंड सेम च हांजी हांजी हांजी मैम ओह् ना थोह्ड़े इशू बनी दे हे हैल्थ इशू में तां निं आई हांजी मैम मैम अटैंडैंस फिफ्टी परसैंट पता निं किन्नी बना दी ऐ जी हांजी हांजी हांजी ठीक ऐ मैम हांजी मैम हांजी मैम ठीक ऐ मैम हांजी मैम साढ़े पेपर न ते पेपर च फ्ही बैठन देङन हांजी मैम पेपर बस दो त्रै दिन च स्टार्ट होन आह्ले न इंटर्नल ठीक ऐ मैम ठीक ऐ मैम ते मैम ओके मैम यैस्स मैम यैस्स मैम हांजी यैस्स मैम मैम फिर मेरा ना रोल नंबर बी निं निकला दा ओह् आखा दे में पैह्लें अपनी शार्टेज मैम दो तिन्न दिन च फिर शार्टेज ठीक ऐ मैम हांजी हांजी मैम ते मैम हून ऐक्स ऐक्स्ट्रा क्लास ऐक्स्ट्रा क्लासेस च केह् पढ़ाना उ'नें असें अच्छ हांजी मैम सत्त सब्जैक्ट न मैम मैम फिर कोई मार्क्स मूर्क्स थोह्ड़ी कटोङन अग्गें पेपरें च में आखा नीं कि मार्क्स थोह्ड़े कट्ट होङन साढ़े हांजी ठीक ऐ मैम मैम एफीडेविट होर इक मैडिकल रिपोर्ट एह् सारा किश सब्मिट कराना ऐ मैम साइन सुइन ते निं कराने ओह्दे उप्पर पेरैंट्स दे किसी टीचर दे प्रिंसीपल दे हांजी मैम इक ते सिंपल ओह्दे डाक्टर दे साइन होने ते इक ओह्दे होने पेरैंट्स दे होने कन्नै जेह्ड़े रसिप्ट होनी ओह् अटैच होनी उं'दे कन्नै ठीक ऐ ठीक ऐ